हाँ भैया मुझे न चिली पनीर ऑडर करना था क्या आप एनेस होटल से बोल रहे हैं क्या हाँ हाँ अच्छा आप जानते है क्या मुझे अच्छा आपने कैसे पहचान लिया मुझे अच्छा नम्बर से अच्छा सुनिए न मुझे आठ लोगों के लिए चिली पनीर ऑडर करना था तो आप अगर ऑडर करके दे देते तो अच्छा होता मतलब जल्दी से फिर भी कितना टाइम लगेगा भैया तीस मिनट नहीं भइया थोड़ा और ज़ल्दी अगर हो ज़ाता तो ठीक रहेता क्योंकि सब भूखे बैठे हैं घर पर तो इसलिए अच्छा अच्छा ठीक है लेकिन भैया सुनिए ऑडर के साथ बिल ज़रूर भेजिएगा क्योंकि जब बिल दोगे आप तभी मैं पैसे दूँगा हाँ आप तो जानते होगे न मुझे हाँ अरे नहीं मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बाकी मैं आता तो रहेता हूँ आपके यहाँ पर तो आप चिली पनीर के साथ उसका जो चिली फलैक्स होते हैं वो भी भेज दीजिएगा ठीक है फिर भी कितना टाइम लग जाएगा अगर आप अपने हिसाब से बता सकते तो पंद्रह मिनट अपरोक्स लग जाएगा चलिए ठीक है बढ़िया है हाँ तो मेरे आठ प्लेट का ऑडर कर दीजिए आप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद